हाँ कौनसी फ्लेवर कि हाँ मिल जाए कौनसी फ्लेवर कि चाहिए आपको हाँ मिल जाएगी कितनी चाहिए आपको कितनी वैरायटी तो बहुत है जैसे वह मी आ स्ट्रॉबेरी फे फ्लेवर में है किटकेट फ्लेवर में है ओरियो में है और वाइन चॉकलेट है व्हाइट चॉकलेट है और डोर्क चॉकलेट है यह काफ़ी सारी वैरायटी है आपको कौनसी चाहिए हाँ मिल जाए हाँ मिल जाएगी हाँ जी जी जी कौन कितने चाहिए आपको

हाँ मिल जाएगा पार्सल पर कौन में मिल्क फ्लेवर मिलेगा और चॉकलेट फ्लेवर मिलेगा वनीला फ्लेवर मिलेगा स्ट्रॉबेरी मिलेगा आपको कौनसी चाहिए हाँ मिल जाएगी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग मिलेंगी आपको कितने कितने वाली प्राइस चाहिए पेप्सी है काफ़ी सारी है थम्स अप है आपको कितने वाली चाहिए थम्स अप थम्स अप है हाँ हाँ हाँ फैन्टा भी मिलेगी

हाँ हाँ हाँ अच्छा बिल आप ऑनलाइन पर करोगे या फ़िर कैश करोगे हाँ हाँ ठीक है हाँ ठीक है मैं आपको भेज दूँगी आपका ऑर्डर ठीक है हाँ हाँ हाँ ठीक है